ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا مالک ہے ہندوستان میں بہت سے اہم ایسے مقامات ہیں جہاں پہ انسان سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی شخص جب چھٹیوں میں گھومنے کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کے خیال میں تاج محل آتا ہے جیسے میرے خیال میں آیا سن دو ہزار سات کی بات ہے ہم اور ہمارے رفقا تاج محل گھومنے کے لیے گئے تقریباً بیس گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم لوگ تاج محل کے چار دیواریوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کتنا خوبصورت اور نقش و نگار سے مزین ہے دیکھ کے حیرت ہو رہی تھی کہ ماضی میں نہ وہ ٹیکنالوجی تھی نہ وہ سائنسداں تھے نہ وہ ہنرمند تھے لیکن کیسے ان لوگوں نے نقاشی کی اور دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل بنا دیا اسی طرح لکھنؤ میں واقع ایک گھنٹہ گھر ہے جو نہایت ہی خوبصورت اور بلند پایہ عمارت ہے اسی سے تھوڑی دور کی تھوڑی دوری کے آگے پر تھوڑی دوری پر بھول بھلیا ہے جو اپنے مثا اپنی مثال آپ قائم کرتا ہے اس کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی بھی شخص نیا اس کو نکلنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اس طرح پتلی پتلی تنگ گلیاں ہیں اس کے اندر جیسے آج کل سرنگ جس کو کہتے ہیں وہ سرنگ حقیقت میں ہیں ایک طرف آواز بولتی ہے ماچس جلائی جاتی ہے تو دوسری طرف آواز آتی ہے اسی طرح پھر لکھنؤ میں چھوٹا امام باڑہ ہے اس کے بعد پھر اکشردھام مندر ہے جو دہلی میں واقع ہے اپنی نہایت ہی کشادہ زمین پر واقع ہے خوبصورت ہے بلند پایہ عمارتوں سے مزین ہے نقاشی اعلیٰ ترین ہے اسی طرح خواجہ اجمیر درگاہ ہے اسی طرح ہندوستان میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جو ہندوستانیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری عالمی دنیا کے لیے گھومنے کے لیے اور سیر و تفریح کا مرکز ہے